वर्तमान में मेरे पसंदीदा आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी हैं इनका आश्रम मथुरा वृंदावन में है इनके आश्रम का नाम गौरी गोपाल आश्रम है यहाँ पर रोज़ हर हज़ारों पुरुष देवी दर्शन के लिए आते हैं गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं गुरु जी रोज़ एक बजे से चार बजे तक भजन सुनते हैं वह लोग बहुत ही आनंद के साथ उनके प्रवचन सुनते हैं यहीं पर गुरुजी ने एक वृद्ध आश्रम भी बना रखा हैं जहाँ पर बहुत सारी माँए रहती हैं कम से कम पाँच सौ माँए गुरुजी के आश्रम में रहती हैं गुरुजी प्रतिदिन इन माँओं से मिलने जाते हैं उनकी सेवा करते हैं उनके पैर दबाते हैं और उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान आश्रम के कर्मचारी रखते हैं गुरु जी को हर माँ का आशीर्वाद मिलता है दूसरा यहाँ पर क्या सब कुछ निशुल्क है किसी माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है गुरु जी के विदेश में भी बहुत सारे प्रतिदिन जो समय समय पर आश्रम में आते रहते हैं और गुरु जी के प्रवचनों का धर्म लाभ लेते रहते हैं गुरुजी के आश्रम में अन्न क्षेत्र भी चलता है जो की बिलकुल निशुल्क है वहाँ पर हज़ारों लोग रोज भोजन प्राप्त करते हैं और जो गुरु जी के भक्त है वह लोग इस अनुच्छेद में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दान करते हैं और उसी से अन्न क्षेत्र को चलाया जाता है इसके अलावा क्या गुरु जी की एक बड़ी गौशाला भी है जिसमें कम से कम चार सौ पाँच सौ गाय और बछड़े रहते हैं है गुरुजी उनसे भी प्रतिदिन मिलने जाते हैं गुरु जी अपने परिवार सहित इसी आश्रम में रहते हैं गुरुजी के साथ गुरु माता और उनके दो बेटे भी इसी आश्रम में रहते हैं और सभी लोग मिलकर के आश्रम में जो रह लोग रहते हैं उनकी सेवा करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं गुरुजी समय समय पर विदेश में जाकर भी कथा करते हैं और गुरुजी मुख्य रूप से कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं कृष्ण जी की कथाएँ ही सबसे ज़्यादा सुनते हैं इसके अलावा गुरुजी दैनिक जीवन से संबंधित प्रवचन भी देते हैं कि यहाँ अपने घर में कैसे रहना चाहिए पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए माँ बेटे को कैसे रहना चाहिए सास बहू को कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को बड़ा आनंद आता है इस कथा को सुनने में तो गुरुजी के प्रवचन मुझे भी बहुत पसंद है मैं भी टी वी पर उनके प्रवचन डेली सुनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है